हमारे गाँव के लोग वृद्ध लोग बहुत तरह से खेल खेलते थे जैसे हमारी कबड्डी की शुरुआत वृद्ध लोगों से ही शुरू हुआ है गिल्ली डन्डे का वृद्ध लोगों से भी शुरुआत हुई है कुड़ी वृद्ध लोगों ने ही स्टार्ट की और ताश जो कहते हैं पत्ता वह वृद्ध लोग खेलते हैं आजकल अक्सर खेत से आते हैं और दुपहर के समय में खाना उना खाकर जब फ़ुरसत में मिलते हैं तो दो चार लोग पाँच लोग मिलकर छह लोग मिलकर कहीं पर जो गाँव में मन्दिर होता है या कहीं पर पेड़ की छाया होती है वहाँ पर गाँव के लोग इकठ्ठा होते हैं और वहीं पर सब खेल खेलते हैं जहाँ पर दो तीन टोली में लोग बैठते हैं और उसे खेलते खेलते अपना टाइम भी पास करते हैं क्योंकि गाँव के लोग हैं थोड़ा घर का काम करने के बाद उनका टाइम कैसे कटे कैसे समय बीते इसलिए गाँव के लोग वृद्ध लोग आपस में इकठ्ठा होकर सार्वजनिक स्थान पर अनेक तरह के खेल खेलते हैं लूडो हो गया चेस हो गया कैरम बोर्ड हो गया और टेबल टेनिस हो गया यह सब लोग तो यह सब खेल हमारे पूर्वजों ने ही स्टार्ट किया था वृद्ध लोगों ने स्टार्ट किया था जिसे हमलोग आज उसी को अक्सर देखकर सीखकर आगे बढ़ रहे हैं खेल रहे हैं पहले वह लोग खेलते थे कौन लोग की च्वॉइस थी अब तो वह एक शौक़ बन गई है खेल चाहे कबड्डी हो बैट हो बैडमिन्टन हो टेनिस बॉल हो चाहे वह कैरम बोर्ड हो या चेस हो जो कोई भी खेल हो चाहे या दिमाग द्वारा खेला जाता है

अब इस पर हर घर में हर बच्चे के अलग अलग खेल अलग च्वॉइस हो गई है पहले के वृद्ध लोग खेलते थे तो इसको नजद्वरअन्दाज कर देते थे और लोग कि अरे यह सब खेल यह बकवास है यह खेल अच्छा नहीं है इसमें यह चोट लगती है यी अंग भंग हो जाता है यह फलाँ मर गया वह मर गया और अब वैसी कोई बात नहीं क्योंकि पहले जो खेल होता था उसमें कॉस्टली गेन्द प्रयोग होती थी बॉल प्रयोग होता था उस तरह के थे उस तरह के अटैक भी थे इसलिए पहले ख़तरा जोख़िम अधिक था अब जो जोख़िम भरा वह खेल खत्म हो गया अब उसको टेक्निक से भी लोग खेलते हैं उसी खेल को क्योंकि अब हरेक खेल हो गया है चाहे गिल्ली डन्डा हो बैट बॉल हो फुटबॉल हो बॉलीबॉल हो या जो भी खेल हो सिर्फ दिमाग का खेल है तो चेस है कैरम बोर्ड है और लूडो है जोकि सिर्फ इसमें बुद्धि और दिमाग लगता है यह पहले के बुज़ुर्गों ने इसे जो हमलोग आज लूडो खेलते थे उसको लोग पासा बोलते थे और पासा खेलते थे कुछ लोग कौड़ी खेलते थे सेम लूडो की ही ट्रू कॉपी कौड़ी और पासा खेल होता था जिसे बहुत शौक़ से लोग इकठ्ठा होकर एक बँगले में खेलते थे और अपना टाइम पास करते थे और लोगों को अपने छोटे बच्चों को बताते भी थे ऐसे खेलो इसलिए वह खेल आज भी निर्धारित करता है हमलोगों के आज के नौजवानों को हमलोग वही खेल अब उसको नए तरीके से खेल रहे हैं